संला बायबानो गोथाव जायोमोन जानायफ्रालाय मा साइस जाखो मारै मारै संलाबायसै दे दानिया अनला ओंख्रि सोमनोसै दसे सोमबाय बोखांबाय बोखांनानै दसे दै सर'होनोसै लाय सर'होनानै बे माबा माबिफोर बेदरफोर बाथ' नों एवबाय एवनानै हालदै संख्रि दै होबाय गोदौ होबाय देनोसै दाना आमफ्राय देनानै उरनोसै उरनानै दाना ओरैबायदि जानोसै ओरै उरखांबा होनोसै खारदै खारदै होनोसै मोनसैयाव खारदै होनोसै गोथाव मिलौवो ओमबासो आर खारदै होनानै गोबाव गोदौ होबा अनला ओंख्रिआ थावा कापसारा मोनजायो गोथाव संखाथारसै नालाय गोथाव जानोसै बेदर एवनोसै अमा संख्रि संख्रि संख्रा नायसै बाल अनला ओंख्रिनिया गोथाव मिलौबाय गोथाव जानोसै अनलायाथ' नोङो खारदै नांबासो गोथाव जाखायो खारदै ज्रोम बासो बेदरजों बेदरजोंबाबो आर अनला नार्जिआबो ओरैनो गोथाव जाया ना खारदै ज्रोम होनांगौ नार्जिजों अनलाजोंआवबो संख्रि माबाफोर बाबला बाबलि बाबो गोथाव जाया एखमबा एवसोना बाबफ्लांसै एखमबा बाबला बिदि जानोसै आमफ्राय दाना गोथाव जाबाय खांबाय संख्रि नायनानै अमा बेदर एवनोसै संनोसै एवबाय संबाय ओइ गोथाव जाबाय आमफ्राय दाना नों साम'जों सबायजोंआबो साम'खौ खनहैबाय लायबाय सुबाय सोमबाय आमफ्राय हाब सायनांगौ बिराथ खामानि दं साम'ना साम'जों सबायजोंआ एवबाय सायनोसै सायनानै आरामनो सोमसै दसे सोमनानै आराम सुबाय एवनोसै आर माबाखौबो एवबावनांगौसो सबायखौबो एवनानै होख्रेमनांगौ खुनांगौ रुनांगौ आमफ्राय साम'आबो सुदो एवदो आरामनो रुनानै थाव सेरदो गोथाव जाबाय एखनबा संख्रिफोर बाब फ्लांलाय लाङोहाय एखमबा बावलाय लाङो गोथाव संबाव संबाबो बिदि जाफ्लाङो एखमबा बानलुफोरबो बानलुफ्राबो नरम जाबाय एखमबायाव एखमबा गोसाबो जाफ्लांसै बिदिनो जाफ्लाङो एखमबा आमफ्राय दाना बे बेदर ओइ मा होनो मोनलाय नार्जिजों अमा बेदरजों संनो नागिरसै दाना बरिया गोथाव जानोसै गोदो संलाग्रा उन्दै निफ्रायनो संला बायनाय ओंख्रिखौ गोसोखांनानै संसै दाना नार्जि उन्दै निफ्रायनो संबोखानायमोन नालाय बे नार्जि अमा बेदर नार्जि अमा नार्जिखौ सोमबाय सोमनानै आराम खारदैजों एवनोसै एवनानै आराम एरग्लिसै एरग्लिनानै संबाय दै होबाय एरग्लिनानै माने सोरबा सोरबाथ' गेब्लेजाबवासो नार्जिखौ गेब्लेजाया बाथाय खारदै मोजां नांबालाय आराम गेब्लेयो नार्जिया एवनायावनो दोलो दोलो दोलोनो आरामनो गोथाव नुलायनाय खानाय अमा बेदरजों संनाया आमफ्राय अमा बेदरखौ एवनोसै एवनानै होनसै संख्रि बानलु ज' होनानै आरामनो एवबाय एवनानै आराम थाव सेरनोसै नार्जिखौ जब्ब' होसनसै संख्रि होनसै बानलु हालदै गासिबो ज' होबाय गोथाव जाबाय मिलौ लायसै जानोसै गोथाव जाबाय नालाय